संनाय समाव आङो कुकार बाहायो ओंखाम संनो बेनिफ्राय ओंख्रि संनो साराय बाहायो फाजा एवनायाव साराय फिसा बाहायो बिनिफ्राय साहा फुदुंनायाव ट्राइपेनाव फुदुङो बिनिफ्राय बायदिसिना जायोब्ला सामस बाहायो ओंख्रि एरनोब्ला खोस्लि गिदिर बाहायो ओमफ्राय मानसि बुरजा जानायब्ला थौ गिदिर बाहायो साराय गिदिर बाहायो बिनिफ्राय बायदिसिना फाजा फुजा एवनोब्ला साराय फिसा बाहायो बायदिसिना जानाय माब्लाबा सामस बाहायो बिनिफ्राय मा होनो बेखौ साहा फुदुंनाया ट्राइपेनाव फुदुङो आरो ओंख्रि बुरजाब्ला साराय आरो साराय गिदिर साराय फिसा बाहायो मानसि बुरजाब्ला थौ गिदिर बाहायो ओमफ्राय ओंख्रि ओंखामखौ जोङो जानो थाखाय सङो